ہیلو میم آپ میم آپ فلک نما ریسٹورینٹ سے بات کر رہی ہیں آپ کے یہاں نان نان ویج کی نان ویج میں فیمس ریسیپی کیا ہے کتنے کی ہے یہ اور اچھا اور کیا ہے

پرائز بتا دیجیے آپ آپ پرائز بتا دیجیے سب کی اچھا اور اچھا تو فل پلیٹ فائف ہینڈریڈ کا ہے اتنا زیادہ اور اور کچھ بتائیے وہ کتنے کا ہے اور فل ون نائنٹی اچھا اور اور آپ کے وہاں نہیں ہوگا اور کچھ اچھا ٹھیک ہے